हैलो आं जी आं ट्रैवल एजेंसी दा बोल्ला नै आं अंजी गड्डी केह्ड़ी चाहिदी तुसें इनोवा वैगन आर ऐ साढ़े कोल मतलब ते सत्त आदमी आस्तै टैम्पो ऐ किन्ने बंदे जाना ऐ तुस इनोवा करी लैओ इनोवा ठीक रौह्नी थुआढ़ बास्तै ते खुल्ली गड्डी होंदी ऐ ते इंया बी ठीक ऐ ते रेट बी ठीक चला दा ते इनोवा गड्डी करी लैओ ओह्दा रेट तुसेंगी स्हेई लग्गी जाह्ग ते इनोवा थुआढ़े शिमला जाना

ते एह्दे टोल टैक्स होर बड़ा खर्च होंदे ट्रैफिक पुलिस दे चलो कोई ज्हार हंड रपेआ खर्च करी लैगे ठीक ठीक ठीक पुज्जी जाह्ग पुज्जी जाह्ग चलो ठीक ऐ भी